हमारे ज़िले सूरत में असांजी ज़िले सूरत में ॾाढा मतिलबु ॾाढा मंदरु पूजा स्थल ॾाढा आहिनि जेके असांखे ॾाढी सुठी पहचान ॾेई रहिया आहिनि जीअं असांजे हिते इस्कॉन टैम मंदरु आहे इस्कोन मंदर में तव्हां अगरि रोज़ु वञूं जीअं सुबुह जो मंगला आरती ते वञूं त हेतिरो आनंद आहे की मतिलबु चई नथा सघूं असां सुबुह जो टाइम आरती जेकी थींदी आहे हुन में किर्तनु कंदा आहिनि त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असांजो इछा थींदी आहे की असां वापसि ई न अचूं हुन खां पोइ हुते जिते इस्कॉन टैम्पल में जेके बी फैस्टीवल आहिनि जेके बि त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जीअं जन्माष्टमी थी वई त हेरे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि की असां हुन जे बारे में चई नथा सघूं जन्माष्टमी ॾींहुं हेॾी धूमधाम सां त्योहारु मल्हाइजंदो आहे हेॾी सुठी भीड़ हूंदी आहे हुते त त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुन खां पोइ असांजे हिते सूरत शहर में जेको छा झूलेलाल मंदरु आहे झूलेलाल मंदर में असांजे हेतिरी मौज़ लॻी पई हूंदी आहे हेतिरी मौज लॻी पई हूंदी आहे ख़ासि करे जॾहिं चंडु ईंदो आहे असां झूलेलाल साईं जो चंड जो ॾींहुं हूंदो आहे हुन ॾींहुं त हिते ॾाढो सुठो प्रोग्राम थींदो आहे घरु घरु बहिराणा खणी वेंदा आहिनि घरु घरु वञी करे बहिराणो साहब खणी करे ऐं सभिनि जे घर में मौज मचाईंदा आहिनि ख़ासि करे चालीहो असांजे झूलेलाल भॻावन जो चालीहो ॾाढो फेमस आहे हिते हुणे ॾींहुं चालीह ॾींहं ए हिते प्रोग्राम थींदो आहे चालीह ई ॾींहं राति जो भॼनु संध्या थींदी आहे चालीह ई ॾींहं असां वही करे झूलेलाल साईं जा भॼन ॻाईंदा आहियूं हुन खां पोइ परसादी थी वई भंडारा थी वया तरह तरह जा असां हिते झूलेलाल साईं जा त्योहार मल्हाईंदा आहियूं उन खां पोइ असांजे हिते जेके साईं टेऊंराम बाबा जो असांजो आश्रम आहे रामनगर सूरत में हिते ॿारहां महिना ई मौलल मौज मची पई आहे ॿारहां महिना ई मेला लॻा पया आहिनि ॿारहां महिना ई हिते कुझु न कुझु लॻो पयो हूंदो आहे सुबुह शाम सतसंगु थी वयो हुन खां पोइ सुभु शाम हिते सतसंग परसाद ऐं महिने में ॿिनि टिनि दफ़ो ॿाहिरां ॿाहिरां संत अची करे हिते सतसंग जी वर्खा कंदा आहिनि ऐं हिते आए दिन भाॻवत कथा राम कथा भक्तमालु कथा इहे थींदा रहंदा आहिनि त असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं की असां सूरत में रहूं था